जी जी महाकाल से बात कर रहे

जी क्या कौन सी गाड़ी कौन सी गाड़ी चाहिए आपको टैबरा चाहिए चाहिए या कौन सी चाहिए हमारे पास टबेरा बी है फ़िलहाल में हाँ और जी अब गाड़ी स सुविधा सर यह है कि आपको जाना है आपको यह जो छोटा सफर है सर इसमें ज़्यादा लंबा आप जाओगे तो इसमें आपको यह फैसेलिटी वे मतलब कि थोड़ा कम रेट में आपको यह यह भेज देंगे अपन तो तो वह ही सर वह मिनी मिनिमम तो सर आपको क्या कहाँ जाना है लंबा टूर बताओ आप तो कहाँ से जाना है कहाँ से जाना है अच्छा अच्छा तो अभी इंदौर उज्जैन घूमना है आपको सर जैसे आप कभी चार पाँच दिन में अब के लिए जाते हो आप तो आपको बैठेगा सात आठ नौ हज़ार खर्चा बैठेगा आठ हज़ार खर्चा बैठेगा गाड़ी गाड़ी का और उससे ज़्यादा लंबा रुकना चाहते हो तो आपको बैठेगा खर्चा कम से कम पन्द्रह बीस ओ अपने ओ तीन सौ चार सौ किलोमीटर आप लंबा टूर घूमना चाहते हो तो जो गाड़ी सर किलोमीटर के हिसाब से चलती है सर

जी वह अपने खर्च पर आएँगे वह अपने खर्च पर आएँगे वह गाड़ी वह टैबलेस का वही वह जो खर्चा आता है ना वह सब वह अपन कर देंगे आपका कोई वह सब वह सब हम करेंगे बस ठीक है सर थैंक यू सर जी